अलीगंज पुरनिया कपूरथला महानगर बादशाह नगर इंद्रा नगर लेखराज फ़ैजाबाद रोड अयोध्या रोड बाराबंकी बक्शी का तालाब सीतापुर रोड हज़रत गंज लालगंज लालबाग चारबाग पी जी आई रोड राय बरेली रोड लखनऊ कानपुर उत्तर प्रदेश रशिया केनेडा टेक्सिस काशी बनारस बिलासपुर रायपुर छत्तरपुर कोलकाता जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश शिमला उत्तराखंड